ہلو سر آپ گیس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر میں نے گیس سلنڈر آڈر کیا تھا لیکن ابھی تک میرے گھر آیا نہیں دو تین دن کا ٹائم دکھا رہا تھا کہ آ جائے گا لیکن ایک ہفتہ ہونے کو ہو رہا ہے لیکن ابھی تک آیا نہیں اور ہمارے پاس جو گیس سلنڈر تھا وہ ختم بھی ہو رہا ہے تو مجھے ضرورت ہے کس سلنڈر میرے گھر آئے تو ایک بار چیک کر کے آپ بتا دیجیے کہ کتنے دنوں مجھے مل جائے گا اتنے ٹائم میں سر میرا نمبر ریفرنس ہے تین چار پانچ آٹھ نو چیک کر لیجیے ایک منٹ پھر مجھے بتائیے کتنے دن میں میرا آ جائے گا سر جلدی کروا دیجیے کیونکہ میرا سلنڈر ختم ہو رہا ہے آج تو ختم ہو جائے گا اور دوسرا نہیں آئے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گی کھانا وانا بننا مشکل ہو جائے گا صبح تک مل جائے گا تو سر کل صبح ضرور پہنچا دینا کسی طرح کوشش کر کے کیونکہ آج شام تک ہی ہو سکتا ہے گیس ہمارے گھر کا چلے پھر وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ دوسرا والا سلنڈر نہیں آ سکا جو میں نے آڈر کیا تھا دوسرا والا سلنڈر اگر نہیں آ سکا تو پھر میرے گھر کھانا نہیں بن پائے گی اور پرابلم بڑھتی چلی جائے گی اس لیے سر بہت ضروری ہے کہ کل صبح تک آپ ضرور بالضرور سلنڈر بھجوا دیجیے گا سر تاکہ میرے گھر کل صبح یہ سلنڈر جو ابھی گھر میں فی الحال موجود ہے یہ سلنڈر جو ختم ہونے والا ہے ختم ہونے کے بعد دوسرا سلنڈر میرے گھر موجود رہے دستیاب رہے تاکہ کھانا بننے میں کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہو